हेल्ल' औ औ औ आदा औ ओं औ अ नोंथाङा माजों फैदों क'क्राझारनिफ्राय माजबात स्टेसनाव दङ जागोन नोंथाङा औरैबायदि मोनसे खामानि मावदो ओं माजबात स्टेसनाव ओंखारनानै नोंथाङा खोलाहा अरां होननाय मोनसे दङ थाउन बेसिम अट'जों फैदो ओमफ्राय नोंथाङा राजा लामा मोनगोन हाइवे फिफ्टिन हाइवे दङ राजा लामायाव ओं नेसनेल हाइवे दं आरो फिफ्टिन नेसनेल हाइवे दङ बेसिम नोंथाङा अट'जों फैदो ओमफ्राय अरांनिफ्राय सानजाहा दस किल'मिटारसो थांबावनानै नोंथाङा मोनसे टार्निं लानांगोन आरो

राइट टार्निं औ बे नेसनेल हाइवेनिफ्राय नोंथाङा खोलाहा बिस किल'मिटार खोलाहा थांबानो बे अरांनि अरां नेसनेल पार्कखौ मोनहैगोन आरो औ गोनो गोथो दंबावो नामा ओं

ओं जोंहा बे अरां थाउननिफ्राय जोबोद मोजां लामायानो दायो नेसनेल हाइवे बारस्लायबाबो जोङो बे मोजां लामाखौनो मोनगोन पाक्का लामा गोजा आरो बेनिफ्राय नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनाङा हान्था मेलाया जोबोद मोजां नोंथाङा पार्सनेल गारि लायोबा लाजायो ओमफ्राय नोंथाङा रिजार्भ हमनानैबो डायरेक्ट नेसनेल पार्कसिम थांनो हागोन आरो नोंथाङा गाइड नांगौबा आरो जोंनिफ्राय औ औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय थेंक इउ